औ दाखोलि बुदबाराव आंहा दाबा गोदान बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय सिखाया जि गोबौ बाल दाबा फिसाया ओरैबायदि हाबाय दाना हानानै आखायावसो ब्लां बौफ्लांलायबाय दाना आरो सामब्रामबो हादोंमोन आङो सामब्राम हानायावबो जि गोबौ बावफ्लांबाय दाना सिखाखौ बुथुआ नंफ्लांनानै ब्लां बौफ्लांलायलांबायसो दाना ओरै ओमफ्राय दाना ओरै थांफ्लांबाय बावबाय दाना ओरै माइ गायनायावबो गय खावनो मानो सिखा लानानै थांफाखायो नालाय मनायाव ज' सोना लांबाय बथलाव दैआव दै बथलावसो दाना दैखौ बथलावसो सोना लाङो मनायाव ज' गय फाथै सोना लांबाय खावलायबाय लायबाय जाबाय दुब्लियाव आरामनो सिखा गोबौ नालाय सिखाजों बयबो खावलायनानै जानो लुगैयो देहाय नोंना गोबौथार सिखाया होनलायलायनोसै दाना खावनोसै ज' जालायलायनोसै मैगं हानाय मानाय नोंना सिखाया मोजांथारहाय होननानै बिलायलायनोसै मावलायनोसै दाना ज' नो